اپنے گھر کے آس پاس کے علاقوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہمیں ہر تھوڑی دوری پر کوڑے دان رکھنا چاہیے اور سب کو یہ اطلاع کرنی چاہیے کہ کِسی کو بھی گھر کے باہر کوڑا نہیں ڈالنا چاہیے صرف کوڑے دان میں ہی کوڑا ڈالنا چاہیے اور جو کوڑے دان میں کوڑا نہ ڈالے یا جِس کے گھر کے باہر کوڑا دِکھا تو اُس پہ جُرمانہ لگے